हाँ होती है दिक्कत तो होती है क्योंकि हम लोग है देहात में और अस्पताल है शहर में गाँव में कोई दवाखाना ना कोई सुविधा तो हमें उस समय स्वास्थ्य के लिए जब हमें एमेरजेंसी होती है तो हमें जाना पड़ता है और वाहन की सुविधा करनी पड़ती है अगर वह सुविधा हमें समय पर नहीं मिलती है तो स्वास्थ्य आदमी अस्वस्थ अस्वस्थ आदमी अस्वस्थ ही रह जाता है जिसके कारण वह अस्पतालों तक पहुँच नहीं पाते हैं और जाने में ही जितना उनके पास टाइम कम होती है उतना हम जानते है कि हमें अस्पताल जाने में ही एक घंटे सवा घंटे बीत जाएँगे और मेरे पास अगर कोई साइकिल या बाइक ना हो तो हम किसी रिक्से वाले या वाहन की सुविधाओं के लिए जब हम निकलते हैं तो कही हमको ढूँढने में वह इतना टाइम उसी में लग जाता है जो हमारे असुविधाजनक मनुष्य को बहुत ही दिक्कत होती है और हम लोग चाहते हैं कि हमें अस्पताल पास में हो और वाहन की सुविधा हो मैं तुरत उस चीज पे ऐक्शन ले सकूँ और चाहूँ मैं जो हर चीज सुविधा मिलें तो मैं अपने समय पर पहुँच कर उस काम को अंजाम अच्छे से दे सकता हूँ परंतु मिलता ही नहीं है इसके वजह से अब मान लीजिए जैसे बड़े आदमी के पास मारुति कार हर चीज की सुविधा है हम लोग गरीब मेरे पास घर में दो वक्त की रोटी मिलती नहीं है गाड़ी वाहन कहाँ से मिलेगी इसके वजह से हम लोग चाहते हैं पैदल पाँव ही शहर के अस्पताल जाते हैं परंतु वहाँ पर भी हमें उतना सुविधा नहीं मिल पाता जितना कि हम लोग चाहते हैं जो गएँ तो तुरंत मेरा ईलाज हो अच्छी तरह से ईलाज हो जाए जो हम ठीक हो जाएँ और समय से ही फिर वापस आके मैं अपने काम धंधे पर लग सकता हूँ इसी के कारण मुझे यह चीज में दिक्कत होती है कि जो अस्पताल गाँव के बाहर होते हैं तो हम लोग यह सुविधा चाहते हैं कि जो अस्पताल गाँव में रहें दवाखाना गाँव में हो शहर में नहीं शहर में रहने से अस्पताल शहर वाले को ही सुविधा मिलती है और हम लोग देहात में रहने के बाद शहर पहुँच नहीं पाते हैं और मुझे सही स्वास्थ्य के लिए सही समय मिल नहीं पाता है इसी के वजह से हम लोग बहुत ही दिक्कत में ही जीते रहते हैं या चाहते हैं कि यह सुविधा हम लोगों को सरकार द्वारा मिले कि सुविधाजनक हो जो हम लोग समय पर ईलाज करें और समय पर काम कर लें अच्छे व्यक्ति यहीं चाहता है कि हमें जितना सुविधा से सुविधा मिल सके